पानी का उपयोग सुबह उठते ही लेड बाथ नहाने ब्रस खाना बनाने कपड़े धोने में बर्तन साफ करने में साफ सफाई करने में पोछा लगाने में गंदगी साफ करने में पेड़ पौधों में पानी डालना पालतू जानवरों को पिलाना एक दिन पानी नहीं आता तो कुछ काम नहीं होता इमारत बनाने में नहरों घाटी पुल इमारत बनाने में नहरों जलकुंड गर्म चीजों को ठंडा करने में खेतों में सिंचाई करने में पशुओं को नहलाने में कारखानों में बिजली के उत्पादन के उपयोग में पानी सभी शारीरिक प्रक्रियाओं और कार्य प्रणाली के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है व्यायाम पसीना आने पर सांस लेने मल त्यागने आदि के दौरान पानी की कमी हो जाती है इसलिए खोए हुए पानी को भरपाई सेवन से करनी चाहिए हमें पानी से भरपूर फलों की सब्जियों का सेवन करना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए एक स्वास्थ्य शरीर के लिए पानी खास भूमिका निभाता है इससे शरीर का पाचन तंत्र सेलाईवा यानी लार र्गेस्टिक जूस समस्या आमाशय के रस पित्त के रस के लिए उत्पादन करने में मदद करता है पानी वही पानी शरीर के तापमान को सामान्य रखने में भी मदद करता है यह शरीर को ठीक से क्रिया करने में भी मदद करता है दुनिया का हर इंसान पानी पीता है कुछ लोग कम पानी पीते हैं तो कुछ पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते हैं वहीं लोग पसंद हीं लोगों को पसंद है हिसाब से भी अपनी पानी का चुनाव करते हैं जैसे नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी पीते हैं